जैसा कि हम बड़ा मोबाइल हमारे पास नहीं हैं तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं मोबाइल पर जैसे हम ना हम ना टी वी रखे हुए हैं कि टीवियों देखें हम लोग तो किसान हैं भर दिन चौड़ में रहते हैं आए थक मारल अपना सो जाते हैं तो रह गया इस सबसे डायन सर्वाच्य तो अच्छा तो अमिताभ बच्चन जी भी हुए हैं शाहरुख़ खान जी भी हुए अक्षय कुमार भी हुए जैसे अनिल कपूर जी सब तो डायंनसर हैं ही हैं और डांस तो करते करते हैं पहले हम लोग भी जाकर पहले सिनेमा हॉल में देखते थे अब तो टाइम ही उतना नहीं मिल पाता है अब कहाँ जाएँ तो वही सब बहुत सा यह हैरो हैं कि देख पहले टी वी पर देख पर्दा पर जाकर समस्तीपुर देखते थे अब तो कहीं भी जाएँ नहीं जा रहे हैं यही है अब डांसर तो बहुत बहुत सा कितना हीरो का नाम बतलावें जैसे अनिले कपूर जी हुए बहुत सा हीरो हैं